आं जिब जुनार फिसिनो मोजां मोनो माने दासान्दि जोंनि माने जोंनि न'खर संसार जानायावथ' जिब जुनादरआ थाखानांगौ जेरै आंनि न'खराव दा दाउ अमा बेबायदिनो बोरमा मोसौ मोसा दं मोसौआ मासे दंङ ओमफ्राय बासा दं बेनि गाइखेर मोनो माब्लाबा समाव बिदिनो न'आव लोंङो माब्लाबा न'खरनि बेबायदिनो खस्थ' जायोब्ला फाननानै बेजोंनो न'खर संसार जायो ओमफ्राय अमा दङ अमा मानै दंङ ओमफ्राय बोरमा दङ बोरमाया बोरमा फिसा दङ बिदि आरो ओमफ्राय जेबो एखनब्ला दाउफोरखौहाय आं बायदेरनानै बिदिनो इसे एनै फानलाय मालाय खालामो आरो बिजनेस बायदिबो खालामो ओमफ्राय न'आवबो ओरैनो दंखायो दाउ अमा दंजोबखायो बिदि माने आं बेफोरखोनो जोथोन खालामनानैहाय बिराद जोथोन खालामनानैहाय फिसियो आरो माबायो संसार खुङो न'खर खुङो ओमफ्राय फिसिनो मोजां मोनो बिदिनो नांगौ समावहाय थेखा सङो नालाय ओंखायनो आंङो फिसिनोहाय मोजां मोनो जोबोद मोजां मोनो बिदिनो जोथोन लायो माबा जोथोन लानायनि गेजेरजोंसो आरो बेबो जेनेबा अमाफोरखौ जोथोन लानांगौ मोसौफोरखौ मोजांङैहाय माबा नायै नायै खानांगौ मोसौफोरखौ अमाफोरखौ बेबायदिनो टाइमयै टाइम आदार होनांगौ दाउफोरखौबो बिदिनो आदार होनायनि गेजेरजोंसो बोखांनो हायो दाउफोरखौबो ओमफ्राय आङो माब्लाबा हथाद नांगौ जाब्रबोब्ला बे दाउ अमाफोरखौ फान्नानैहाय थेखायावहाय मोनो आरो फैसा मोनो फाननानैहाय बिदि ओंखायनो आंङो फिसिनो मोजां मोनो